गोंयांत जायतो लोक आसा कोणाक वेगवेगळे तरेचे गूण आसा कांय जाणांक बरें चित्र काडपाचें बऱ्यो वस्तू घडून हाडपाच्यो हें सगळीं गुणां आसात पूण जाय तो लोक फाटी सरता चडशीं आमची जीं लोक कास्टाची जी लोक आसा तीं चड करून फाटीं सरता कित्याक तांकां दिसता की तांकां तातूंत कांय मेळचें ना कांय येस मेळचो ना जशें की जायत जाणां चलयो वा चले चित्र काडपाक बरी आसता तांकां बरशीं बरी चित्र घालून एक एक्जिबिशनां दवरपाक मेळपाक जाय पूण एक्जिबिशन दवरपाक कांय पयशे भरचे पडटा ते अदा कडेन जायना पयशे भरपाक कांय झाडा कडेन जाता तर गवमेंटा कडल्यान हें करपाक जाता की एक स्टॉल घेवन त्या भुरग्यांक वा चलयांक तें स्टॉल दिवन आनी तीं तांगा आपलीं चित्र हाजीर करतलीं तर कांय जाण वस्तू घडून हाडपाक सुद्दां बरी आसात जशें की स्टॉकिंगाची फुलां वा आनी कितें कांय जाण फ्रेम सुद्दा करतात तर तीं सुद्दां एक्जिबिशनान एक स्टॉल घालून वा जीं स्टॉलां आसता ल्हान ल्हानशीं थंय स्टॉल घालून वा खंय तरी एक शॉप तें घालून तिंगा जायत्यो वस्तू जश्य चित्राच्यो वेगवेगळे तरेच्यो वस्तूो दवरून भुरगीं विकपाक दवरून तांचे घराचे सदांचे जी ती खातात ते हाडपाक त सुद्दां तांकां पयशे मेळटले